جی جی آپ کون جی جی اچھا جی جی اچھا ہمارے پاس تو سائز بہت سارے ہیں آپ کو کس رینج میں چاہیے آپ وہ بتا دیں اچھا جی جی کس کمپنی کی جانب سے جی جی ہمارے پاس مِل جاتے ہیں دس ہزار تک کے ہیں بیس ہزار تک کے ہیں اور بھی ہائی رینج کے ہیں آپ کو کس رینج میں چاہیے جی جی جی کوئی نہیں مشین کی اچھی کوالٹی ہوگی اور پرائز بھی آپ کو پڑ جائے گا لگ بھگ سے لگ بھگ بارہ سے تیرہ ہزار تک میں ایم آر پی بھی ہوجائے گا پندرہ ہزار تک میں جی کیا بولیں جی میں ڈسکاؤنٹ دے دوں گا اچھا خاصا اُس پہ جیسا کہ اگر آپ دس لیتے ہیں تو ہم اُس میں ایک فری دیں گے گیارہ اُس میں ایک مشین فری دیں گے ہم آپ کو اگر دس لیتے ہیں تو جی جی وارنٹی اِن کی رہے گی ایک سال کی جی جی جس ٹائم سے آپ ہم ہم سے لیے ہیں اُس ٹائم سے جی آپ آڈر لے سکتے ہیں اِدھرغازی آباد سے آکے تو سر آپ پیمنٹ کس طرح کریں گے اچھا اچھا بھیجیے ٹھیک ہے ٹھیک جی جی ساری چیزیں دکھا سکتے ہیں جی جی یس کھوڑا میں آنا ہے آپ کو مکّی مسجد ٹھیک ہے سر جی جی کُھلی رہے گی